आसामाव दोरोङारि रंजानाय बाजानायनि जाय रोखोमनि खोथा बुंदों बेखौथ' जों मोनथिगौ जोंनि दुलाराइ आसामाव गुबुन हारि हारिसा माखासे दङ आरो बेबायदि गुबुन हारि हारिसाया गावबागावबो दोरोङारि रंजानाय मोसानाइ मुसुरनाइ दङ दा दुलाराइ आसाम होन्ना बुंबा गिबि गिबि आसामनि खोथा बुंबा बिथांमोनहा बिहु दङ

बेनिफ्राय बर'फोराबो जोंनि जाय मोसानाय खिस्थि हारिमुनि जाय जाय रोखोम रोखोम मोसानाय बे सथ्रलेयानो जा बागुरुम्बायानो जा बे रोखोमनि बर'फोरबो दङ दा बेफोर जों नुनो मोनो बे दोरोङारि जाय रंजानाय बे दोरोङारि रंजानाय बाजानायफ्रा मोनसे मोनसे हारिनि हारिनि हारिमुजों सोमोन्दो थानाय बे हारिया माब्रै मावो दाङो जायो रंजायो बाजायो गायनाइ फुनाय बे गासै आरिमुफोरा बे दोरोङारि रंजानायजों जों नुनो मोनो दा आं दहायनो बुंदों जे दुलाराइ आसामाव ओरैबायदि हारि हारिसा दङ बे हारि हारिसा गाबागाव दोरोङारि रंजानाय दङ आरो बेफोरनि जाय मोसानाय मुसुरनायनि जायफोर हारिमु बे हारिमुवाबो बै हारिजों रोखोम जानाय जायो जेरै बर' हारिनि मोसानाइ मुसुरा बर' हारिनि जाय रंजानाय आवफाव गान्नाय सोमोन्दोजों सोमोन्दो थाना बेबायदि गान्नाय जोमनायजों बिथांमोना मोसायो अस'मिया हारियाबो बिथांमोना गावसोरनि जाय मेखेला सादर बिहुनफोर गान्नानै रंजानाय नुनो मोनो जों मिसिंफोरनि आलि आइ रेगांफोरनि मोसानायफोरखौ बिथांमोननि जा हारिमु बेबायदि नुनो मोनो नाथाइ होमब्लाबो आसामाव मोनसे खमन जों दोरोङारि रंजानाय बा फालिनाय नुनो मोनो बे जाबाय बिहु जायखौ बर'फ्रा जों बैसागु होनो सोरबा बिसुवा होन्ना बुङो दिमासाफोराबो बिबायदिनो सोदोब मोनसे बाहायो दा बेवजों नुनो मोनो बे जाय दोरोङारि सारा जोंनि अस'माव जों मोनो गाबागाव हारिनि बे मोनसे समावनो बेखौ जों खालाम जोबो खुद बोसोर गोदानजों मानोना बोसोर गोदान होनबा जोंहा बैसागोखौ बुंनाय जायो बोथोर गोजामजों मिथिंगाया सोलाइनाय लोगो लोगो मिथिंगाया गोदान महरै लानानै ओंखार बोनाय लोगो लोगोनो जोंनि दोरोङारि जाय रंजानायफोरा समजों गोरोबनानै बेबायदि जोङो मोसानाइखौ नुनो मोनो दा बेव जों दिनै नुनो मोन्दों बे दोरोङारि रंजानायजोंनो जोङा मोसानायाथ' फैखाबाय मेथाइ फैगोन आरो दानि जाय मुगा बे मुगायाव थियेटार सावथुन बेसेनो फैगोन दा मेथाइ मोसानाय थियेटार सावथुनाव फैब्ला बेखौ जों मोनसे नोजोर खालामदों जाय जोंनि सरासन्स्रा दोरोङारि रंजानायफोरा लासै लासैनो बे जौगा बोबाय थादों मानोना हारिया मोनसे हारिया दिदोम मोनसेजों दोरोंजों सोलिया बे लासै लासै देबब्लाब जायो बे गान्नाय जोमनायानो जाथों जानाय लोंनायानो जाथों नोंथांमोना मोनथिगौ जाय रोखोमनि जों दोरोङारि गोदोनिफ्राय बर'फ्रा बाबा गुबुन हारिफ्रा जानाय लोंनाय खालामदोंमोन बे जानाय लोंनायनि थासारिफ्राबो लासै लासै जौगाबोबाय होमब्ला जोंनि बे जाय रंजानाय जायफोर मेथाइ खन्नाय मोसानाय बे रंजानाय मेथाइ खन्नाया थियेटारावनो जा सावथुनाव जा बेवबो जों सोलाइ सोल' जाबोनाय नुबाय थादों लासै लासै माने लिन्थ्रिनो जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों दा बे मोनसे मोनसे हारिनि थाखाइ मोजां होन्ना जों बुंजायो जे जोंनि दोरोङारि रंजानायफोराबो समजों नोजोर होनानै बोथोरखौ नायनानै रं बे देब्लाब जाबोदों जौगाबोदों थाथे मोनसे खोथा बुंनांगोन बे लासै लासै जौगाबौनाय मेथाइ खन्नायावनो जा मोसानायावनो जा बा मेथाइ खन्नाय मोसानाया थियेटार बा सावथुनावनो खालामा मानो दा बिथांमोना मोनसेखौ नोजोर होनांगोन देब्लाब जौगाबोदों नंगौ नाथाइ जौगानो थांनायावनो थांनायावनो जों बेखौ बावनाङा जे जोंनि जाय गुबै दंमोन दोरोङारि जाय जोंनि बे मोसानायनि मेथाइ बेलायावनो जाथों बे मोसानाय बेलायावनो जाथों मेथाइ खन्नायावनो जाथे बे जाथे जोंहा गोमानानै थाङा मानोना दोनै जों माखासे ओरैबायदि जों मेदियाव नुदों जे बर' मेथाइ होन्नानै गोदान बर' मेथाइ होन्नानै रोजाब्ला बे अरिजिन बर'नि थिउन नंगौना नङा जोङा दोरोङारि जाय थानाय थिउन देंखो बे नोंगौना नङा बेखौ जों सान्नो गोनां जाहैदों बा मोसानायावबो जों ओरैबायदि नुनो मोनदों गान्नाया बर' दख्ना गान्नानै मोसाबाय नाथाइ बिनि आखाइनि फाव आसिनि फाव मेगननि फाव जानजिनि सेरेरे मोसानाय बे फावफोरा जोंनि नंगौना नङा जों गुबुन हारिखौ बेखौ जोङो लानानै बेखौ बर' होन्ना खालामबाय नामा जि बेखौनो जुदि खालामनो थांदोंबा जोंनि हारि जाय दोरोङारि रंजानाय मोसानाय जोंनि जाय हारिमु सावथुनाव जाथों थियेटारावनो जाथों बे जोंनि अरिजिन जाय दोरोङारि जायखौ जों फरम फरा नामदो ट्रेदिसनेल बेखौ जोङो बावगारनानै थांगोन बेखौ जाथे बावगारनानै थाङा जों नोजोर होनांगोन आरो गुबुन मोनसे खोथाया जाहैबाय दिनै जाय जोंनि थियेटार सावथुन मुगायाव जायफोर जोङो रंजानाय मोसानाय बिनि सल'फोर बिनि फावफोर बिनि एक्थिंफोरखौ नुबोदों बेखौ नुब्ला जोंहा मोनसे हान्जाया जायफ्रा इसे नोजोर होबाय थायो बिथांमोनहा नुदों जे माखासे दङ जायफ्रानाखि हुक फारमानेन नङा गोबाव दिन थाया जों बेखौ बेखौनो बुंनो थाङोदां होन्नानै जुदि जों अस'मियानि डक्टर भुफेन हाजरिखानि खोथाखौनो बुं बा गुबुनि खोथाखौनो बुं बिथां मोना खन्नाय मेथाइफोरा जुगे जुगे रोजाब जायो बा बयबो मोजां मोनो जाहाथे जों जोंनिया ओरैबायदि माखासे जोंहा मोसाग्रायानो जा एबा मोसा मेथाइ खन्नायानो जा बिथांमोननि जाय जायखौ जोङो बुंनो थागोन आर्टिफिसेल रोखोमनि जाय गुबैयै जोंनि दोरोङारिजों लोब्बा गैया जोंनि फरम फराजों लोब्बा गैया बिथांमोननि बे मेथाइ खन्नाय मोसानायफोरा बे माने बेखौ जों मा होनगोन फारमानेन बेखौ जोङो थाजोर होन्नानै जों बुंनो हायो आरो थाजोर होन्नानै बुंनो थाखाइ जों सानफ्रोम मा खालामनांगोन जोंनि दोरोङारि रंजानायखौ जों बेखौ जों सोलोंना लालांगोन बिनिखाइनो जोंनि मानोना मोनसे हारिनि दोरोङारि रंजानाया मोनसे हारिनि सिनाइथि आरो बेखाइनो बेखौ बर'जों बुंदों हारिमु होन्नानै हारिमु जाय मोनसे हारिनि महर मुस्रि जाय बेरखांगोन बेनो हारिमु आरो बे हारिमुखौ जाय खिनथागोन बे हारिमु खिनथानाय मानसिया सुबुङा हारिनि मोनसे दोरोंखौ रैखा खालामनानै गोदोनिफ्राय जाय लिनस्रियै सोलिबाय थादों बेखौ रैखा खालामनानै दिन्थिगोन बेखायनो जोंनि मोसानाय रंजानाय थियेटार सावथुनानो जा जेसेबां देब्लाब मोजां जादों होन्ना जों बुङा मानो जों सामफ्रामबो दोरों जोंनि सोलिबोनाय खान्थि दोरोंखौ जों नोजोर होनांगोन अब्लासो जोंनि बे दोरोङारि रंजानायफोरा जुगामि जाना थागोन होन्नानै आं सानो